मा मा खबर ए मा गारि बेलाय

ओमफ्राय बबे गाज्रि जादों

ओमफ्राय लाबो होनबालाय लाबो नायनि बबे गाज्रि जादों औ लाबो औ बेखौ नायनांगोन मालाय मावग्राफ्रानो मिथिखागोनना अ औ

जिनिसाथ' बबे गाज्रि जादों बबे मादों बेखौ नायग्रोनांगोन होनब्लासो बुंनो हागोन अनुमान अनुमान सारि हाजारसो थांनो हागौ औ

औ लाबो औ औ हेल्ल' ए दा ए दसेल'वानोथ' दस्राखौ मावोब्लाथ' जोंहा नोंनिखौ दोनथ'नाय जागोन एसे गोबावजों मोनलांगोन औ

दे लाबोदो

जाबाय